आज के समय मे विज्ञापन का सब से अच्छा साधन है महिला तब महिलाओं तक पहुंचा दिया जाए जो विज्ञापन महिलाओं तक पहुच गया समझ लीजिए वो विश्व में प्रसिद्ध हो गया क्योंकि विज्ञापन आता ना सर्फ़ आज की तारिक़ में कितने लोग हैं पहले लोग सर्फ़ को सर्फ़ के नाम से जानते थे अब लोग निरमा कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप लेने जाओगे तो आप निरमा ही बोलोगे चाहे भले ही आप टाइड ले लो या सर्फ एक्सेल ले लो या रिन ले लो कोई सा भी ले लो मगर आप बोलेंगे निरमा दे दो तो क्या ये एक छाप बन गई है ये विज्ञापन विज्ञापन महिलाओं ने इतना विज्ञापन बढ़ा दिया निरमा का कि आज कोई भी डिटर्जेन्ट पाउडर लेने जाएंगे आप तो आप निरमा ही बोलेंगे फिर वो यही पूछेगा आप से दुकानवाला कि कौन सा तब आप भले ही बोल देंगे सर्फ एक्सेल दे दो या टाइड दे दो यह ये तो विज्ञापन जो भी है महिलाओं तक पहुंच जाएगा तो वो घर घर तक पहुंच जाएगा